मानसिक स्वास्थ्य आओर शारीरिक स्वास्थ्य दुनू जे छै से खेल कऽ लेल आओर समाजके लेल जरूरी छै जेकि बहुत जादासँ जादा ओइमे खिलाड़ीके जागरूकता जगाबय छै आज ओइ क्षेत्रक लोकके समझदारी बढ़ाबय छै जहिमे नव बच्चा सब ओइमे भाग लए कऽ अपन मनोरञ्जन सेहो बढ़ाबैत छथि ओइमे ओइसँ खेलमे फायदा ई होइ छै जे मानसिक तनाव दूर भेल शारीरिक श्रम सेहो भऽ गेल आओर ओइसँ मानसिक थकान मिटल आओर शरीर जे छै तैमे स्फूर्ति बनल रहय छै जे आइ काल्हिके क्षेत्रमे बहुत कम भेल जा रहल छै हमरा सबसँ इएह आग्रह अछि जे हम ओकरा जादासँ जादा बढ़ाबी आओर जादासँ जादा बच्चाके ओइमे जोड़ी